हॅं हेल्लो हॅं हेल्लो हॅं छै की लेबै अहाँ की सब भय जेतै भय जेतै ई सब भय जेतै परवल के चालीस अइ और अहाँ के भिन्डी के पैंतीस भय जायत एखन कियै कि अहाँ कें करैला के भय जायत तीस अहाँ आलूओ लेबै आलू के पंद्रह भय जायत सजमनि के अहाँ के पच्चीस लगा देब आओर किछो लेबै नहि तऽ किछु कम बेसी कय देबै कहियौ की सब लेबै अहाँ अहाँ कें परवल लगा देब पैंतालीस टके अठाइस टके लगा देब आओर अहाँकेॅं आलू लगा देब तेरह टके भिन्डी अहाँकेॅं लगा देब पच्चीस टके धनिया पत्ता दस टके मुट्ठी छै

हॅं चालीस टके हॅं आमो छै हूँ हूँ ठीक छै की सब लेबै कहबै तबे ने हूँ आम अहाँकेॅं लागि जेतै चालीस टके आओर की सब लेबै

हूँ हूँ